हमरा आरके घरमे जे खाना बनै छै एकदम हरा सब्जी आर बुझियौ जे हमरा आरके आदत छै खाइके जादा एने ओनेके खाना नहि खेलहुॅं कोनो होटल ओटलके जादा नहि खेलहुॅं खाना ओहिमे कि होइ छै जे हॅं मानि कऽ चलू अहाँ थोड़ी ने देखै लऽ अयलियै हन जे हँ ओहिमे अभीके बनायल छै कि काल्हिके बनायल छै कि परसूके बनायल छै ई तऽ नहि ने देखै लऽ गेलियै हन कि केओ कते ओहिमे तेल डाललक कते मसल्ला डाललक कि केलक नहि केलक अहाँ तऽ देखै लऽ तऽ नहि गेलियै तऽ ओ जे खेबै तऽ ओ अहाँके नुकसाने करत जहाँ तक कि फाइदा नहि करत आ घरमे जे हरा सब्जी ओ रोटी सब्जी जे खेबै तऽ ओ अहाँके फाइदा करत घरके खाना आओर बाहरके खानामे बहुत अन्तर होइ छै घरके खाना ई ही छै जे अपन छै तऽ अपन बनाके तऽ बढ़िये ने खेबै बाहरमे तऽ ई तऽ नहि छै दोसर आदमी छै हँ दूर आइ अयलै हन काल्हि नहि अयतै केहनो बनाकऽ दऽ दबै ओ खाकऽ चलि जेतै तऽ इएह छै जे हँ बाहरके खाना हम तऽ नहि खेलौ घरेके खाना भिनसर खेलहुॅं अपन रोटी खेलहुॅं दुपहरोमे रोटिए खेलहुॅं शाममे आरामसे दालि भात बनै छै खाइ छियै कहि माँसु मछरी आर नहि खाइ छियै ओहिमे की छै जे हँ कोन भरोसा छै ओकरो जे हँ ओ अभीके बनाकऽ दऽ रहल छै माँसु कि परसूके दऽ रहल छै तऽ हम जादा माँसु आर नहि खेलहुॅं ने मछरी मुर्गा आर किछु नहि खेलहुॅं कोन ठीक छै जे हँ ओ हमर फाइदा लए छै कि खराबी करतै हमरा तऽ ओ सभ नहि खेलौ जादातर हम खेलौ हरा सब्जी आर रोटी सब्जी आर हम इहे सभ खेलौ